जोङो जेनेबा बिदा फंबाय बा बिमा बिफा बा हौवा हिनजावजोंनो जोङो बुलायलायबाय बुलायलायनायनि गेजेरावहाय जोङो माबोरै सर्त खालामनांगौ किन्तु बेनि सर्त खालामनांगौआ औरैनो बेराफारसे नायहरोब्ला गोरलै बेराफारसे नायहरोब्ला बिराद गोरा जुदि बेवहाय जोङो कय एकजन इन्टेलेक्सुवेल मानसि थांनानै जुदि गामिनिफ्राय मायन' गयन' मानसि थांनानै जुदि बुजायहैलायोब्ला होनब्ला बेखौहाय जोङो सिम्पोलैनो जोङो बेखौ सर्त खालामनो हायो माबोरै होनोब्ला माने जेनेबा हिनजावनि गोरोन्थियानो जाबाय हौवाया बुबाय बा हौवायानो गोरोन्थि खालामबाय हिनजावआ रागा जोंनानै थाबाय बेनि गेजेरावहाय बोरैब्ला बोरै मा सर्त खालामगोन बे सर्त खालामनांगौआ जाहैबाय बेखौहाय बेराफारनैजोंबो बुजायलायनायनि गेजेरजोंनो जोङो बेखौ गासैखौबो जोङो सर्त खालामनो हायो आरो माने ओरैनो जुदि बे हिनजावआबो जेनेबा बुजायनायावबो बुजिलायला बा हौवायाबो बुजायलायनायाव बुजायजाला होनब्ला बेयाव मोननै बेराफारनैनिफ्रायबो जुदि गोरोन्थिखौ मोननानैबो जुदि बिसोरो गोरोबनो हायाब्लाथ' बे गोरोबियानो जाखायो बेनिखायनो जोङो बेखौ बेराफारनैखौबो जोङो एसे स्ट्रङै एक्स'न लानानै जोङो जुदि बेखौहाय पावार खाथायोब्ला जोङो बेखौ सिम्पोलैनो जोङो हायो आरो जुदि पावारखौ खातायनो रोङाब्ला बेखौ हाजारखि थांनानै बुजायबाय था मोनसे पावारखौ देखायाब्ला बेखौ हानाय जाया बेनिखायनो जोङो रायजो जालायनायाव जोङो गामियारिआव बोरैब्ला बोरै सर्त खालामनांगौ जोङो गासैखौबो रोंजोबनांगौ बा जोङो माखासे आइन पावारफोरखौ जोङो खातायनानै जोङो जायहा बिबानगिरि बियो पावार खातायनांगौ पावारा बेनो जोङो मोनसे पुलिस प्रसासना जेरैहाय पावार खातायो जोंबो गामि ओनसोलनि मानसिफोराबो जायहा बिबानगोनां बियो पावारखौ खातायनो हायो होनब्लानो गासैबो सर्त जाजोबो आरो आरो बेजों लोगोसे जोङो जोंनि माखासे जेंनाफोरा ओरैबायदि जायो गोरलै गोरलाम जानाय लोंनायनिफ्रायबो जायो किन्तु बेबो सिम्पोल जोङो गासैखौबो सिम्पोल सानोब्ला गासैबो सिम्पोल जोङो माखासे बानलु संख्रिनिबो जालायो माखासे जोङो माने मैगंफोरनि थाखायबो जालायो किन्तु बेफोरो सिम्पोल माखासे एसे लोंनाय जानायजोंनो सोरहाबा लोंनाय जायै थाबोबाय थाखा फैसा ओरैनो लोंनाय जानायावनो फोजोबबाय मैगं थाइगं लाबोनांगौ ना माइरं दैरं लाबोनांगौ ना बानलु संख्रि लाबोनांगौ बेफोरखौ मिथिला नैबेयावनो स्रिस्तिया गाज्रि जाबोयो दा बेफोरनिफ्रायबो जोङो बे लोंनाय जानाय आरो हौवाफोरनिफ्राय बिसेसक'रि जोङो माखासे उदां थानाय गावनि खामानि दं ना गैया जौ जुवा लोंनानै बेबायदिनो दिनखौ बारग' होलाङोब्ला न'खरनि सम'यस्याआ नैबेयावनो फैयो जेन' जोङो हौवा जाति जानायखाय हौवाफोरा जोङो बेखौ साबदानाव थानांगौ आरो जोङो बांद्राय जौ जुवाजों जों गोजोमनो नाङा बेनिखायनो जोंनि खामानिया बेनो जोङो न'खरखौ बोरै फोसाबनांगौ बेनिथाखायसो जोङो सिन्ता धारना खालामनांगौ जोङो जोङो जे पेरेन्ट मानसिफोरा माने हिनजावफोरखौ मोजाङै लाखिनो जुदि नोङो न'खरखौ मोजां लाखिनो सानोब्ला जोङो जोंनि माखासे उदां खामानि मावनानै जोङो फाल्टु खालामनानै थानाय बेफोर हुदाफोरखौ जों गारनानै जोङो टाइमाव टाइम जोङो बाहेराव ओंखारनानै टाइमाव टाइम जोङो न'आव हाबफिनब्लानो जोंनि जेंनाफोरा गासैबो सर्त जायो माखासे जोंनि जेंनाफोरा बे लोंनाय जानाय नैबेयावनो जोंना न'खरा सुर मार जायो बेनिखायनो साबदान जा जोंनि न'खरफोरा आरो जोंनि हिनजावफोरा गासैनावबो गावनि फिसायफ्रा बबेयाव थांदों बबेयाव थाङा बेफोरखौबो इसे खेयाल खालाम ओमफ्राय फिसायफोरा जुदि एसे केयारलेस खालामदोंब्ला बबेबा जायगायाव थांनानै मोनाबोदों बबे जायगायाव बिजिनेस खालामनानै मोनाबोदों बेफोरखौ खेयाल खालामनानैहाय एसे तदन्ट' लायोब्ला हिनजावफोरनिफ्रायबो बेबो मोनसे मोजां जागोन आरो किन्तु जोंनि बे माखासे न'खर बायफ्रुलांनाया नै बेफोरबायदियावनो जालाङो बेनिखायनो जेन' बिबायदि जाया आरो आंनि खावलायनाया बेनो जोंनि बे चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आङो माखासे रायजो राजानियावहाय गुरैयै खावलायनाय थाबाय जेन' बेफोरबायदि जोङो उदां जाया जोङो गावबा गाव बेब'स्थाखौ आरो गावबा गाव आथिङाव गसंनानै थानायनि थाखाय बे हुदाखौ जोङो लानांगौ आरो अब्लानो जोंनि न'खरखौ जोङो डेभल'प खालामनांगौ होनब्लानो जोङो नांलाय खमलाय न'खरनि बा गामिनि नांलाय खमलाया बेयाव फैया बेनिखायनो आङो दिनै बे जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जे आं बाथ्रा बुंनाय आङो बेखिनियावनो दोन्थ'नाय जाबाय